روزمرہ کی زندگی کو آسان اور صاف ستھرا بنانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن منورنجن کا ذریعہ ہے موبائلس آ گئے ہیں اس میں ٹولس ہیں جن کو ہم یوز کر کے زندگی کا مزہ لیتے ہیں آسان بھی اور ٹائم کو بھی سیو کرتے ہیں